साढ़ै जिन्ने बी ध्यार होंदे अस अपने शा जादा शा जादा जादा शा जादा शैल चीजां बनाने दी कोशिश करदे कोई बी ध्यार होऐ जि'यां छठ दा ध्यार होंदा ते छठ दे ध्यार च केह् करदे ओह् बनांदे मंडे बनांदे सेइयां बनांदे जि'यां एह् होई एइ दिवाली होई ते दिवाली आह्ले दिन केह् होंदा के पकौड़े बनाई उड़े पनीर दी कोई सब्जी बनाई उड़ी ते कोई मठाई बनाऊ ड़ी जि'यां जलेबी होई गेई जां प्ही जि'यां कोई बी कोई बी मिठाई होई गेई जलेबी होई गेई जां प्ही बर्फी होई गेई जां प्ही अस ओह् करदे एह् होई आ दिवाली आह्ले दिन जि'यां लोह्ड़ी दे बाद आह्ली सक्रांत आंदी सक्रांदी आह्ले दिन अस ओह् बनांदे खिचड़ी बनांदे मतलब जि'यां जि'यां अजकल दे रीती रिवाज न सक्रांदी दे बाद खिचड़ी बनानी गै बनानी ते ओह् अस खिचड़ी जरूर बनांदे मां दे मां आह्ली खिचड़ी होंदी मां दी दाल आह्ली खिचड़ी होंदी प्ही होर होइया जि'यां नवरात्रे होइया जेह्दे आस्तै खत्म होंदे जिस दिन मतलब कि राम नवमीं दा पूजन होंदा ओह् बी काफी बड़ा इ'यां ध्यार मन्नेआ जंदा उस दिन अस केह् करदे कढ़ा बनांदे सवेरै हल्वा कढ़ा सूजी दा कढ़ा बनांदे प्ही उस दे कन्नै छोले बनांदे काले चने आह्ले छोले होई गे ते पूड़ियां होई गेइयां फ्ही कंजक पूजन होंदा ते इ'यां अस बड़े सारे ध्यार अलग अलग तरीके कन्नै इ'यां बनांदे ते होर डिशिज जेह्कियां होई गेई जि'यां ओह् होई आ होर डिशिज होई गेइयां जि'यां ओह् ध्यार आंदा कोई बी साढ़ै जि'यां शिवरात्री होई आ शिवरात्री आह्ले दिन अस शिवरात्री आह्ले दिन अस भंग दे पकौड़े होई गे अपनी मर्जी ऐ की ओह् बनाने की नेईं बनाने किश किश बनांदे ते अस बी कदै कदै बनांदे शरदाई होई गेई जां फ्ही उस दिन इ'यां ते सारे ते बर्त गै रक्खे दा उस दिन सवेरै सारे उ'ऐ खंदे आलू होई ए जां फ्ही कोई फल्रहार होई आ फल फरूट होई आ कोई बी उ'ऐ खाना पूरै दिन ते प्ही रातीं अपनी मर्जी ऐ कोई शरदाई पीना चाह्ंदा ऐ कोई पकौड़े खाना चांह्दा तां ओह् बनाई ओड़दे ते और जिन्ने बी कोई ध्यार हैन न इ'यै मिठाइ यां चलदियां जादा मिठाई शठाईपकौड़े शकौड़े बना जां प्ही कोई हल्वा शल्वा बनाऊड़ेआ ते इस तरीके कन्नै गै ध्यारें उप्पर इ'यै इ'यै चीजां बनदियां